جی ہاں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے زبانی تاریخ عام طور پر بزرگوں یا روایات سے سننے میں آتی ہے جبکہ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کتابوں اور تحقیق تحقیقی مواد پر مبنی ہوتی ہیں میرے خیال میں ہندوستان کی جنگ آزادی اشوکا بادشاہ کا دور اور مغل سلطنت جیسے اہم تاریخی واقعات اسکولوں میں ضرور پڑھائے جانے چاہیئیں جی ہاں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں تاریخ باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے زبانی تاریخ عموماً نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور اس میں مقامی کہانیاں روایات اور تہذیبی ورثہ شامل ہوتا ہے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کو تحقیق کتابوں اور مستند ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے جس میں طلبہ کو مختلف ادوار کی اہمیت اور حالات کا صحیح ادراک ہوتا ہے میرے خیال میں ہندوستان کی قدیم تہذیب ہے وادیٔ سندھ کی تہذیب موریہ سلطنت گپت سلطنت مغلیہ دور برطانوی استعمار اور آزادی کی جد و جہد جیسے واقعات کا مطالعہ بہت ضروری ہے ان تاریخی واقعات سے طلبہ کو نہ صرف ہمارے ماضی کی معلومات ملتی ہیں بلکہ وہ مختلف ادوار کے سیاسی سماجی اور معاشرتی پہلوؤں کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آزادی کے بعد کے دور جیسے جمہوریہ ہندوستان کی تشکیل مختلف سیاسی تبدیلیاں اور تاریخی واقعات بھی نصاب کا حصہ ہونے چاہیئیں تاکہ طلبہ موجودہ دور کی تاریخی سے موجودہ دور کی تاریخ سے بھی واقف ہو سکیں